हँ ह्म्म हँ आइसँ चारि साल पहिने जे बाढ़ि आयल छलै ततेक पानि एलै ततेक पानि एलै जे लोकके कतहु चलनाइ फिरनाइ निकलनाइ मुश्किल हँ बड्ड पानि छलै कतहु निकलल नहि होइ सौँसे खेतसभमे बालु बालु कए देलकै उपजा नहि भेलै ओहि दिनसँ लोककेँ सभ त्राहि कृष्ण करय नहि किछो कतहु नहि लोक त्राहि कृष्ण करै छै त्राहि कृष्ण करै छै ओ हँ तऽ सरकार तऽ किछु नहि सहयोग दै छै हमरासभके एगो वृद्धो पेंशन चारिए सए के होइ छै ओहिमे केना कऽ गुजर करबै किछो नहि बढ़बै छै हँ हँ हँ बड़ पछुआयल छै अपनासभके मिथिलामे तऽ किछु नहि दै छै आ घर घर लोक बैसल त्राहि कृष्ण करैए किछु नहि हँ किछु नहि हँ एगो जल धन योजना जे देलकै घर घर जल धन बनेलकै से एक चुरुक पानिओ नहि दै छै पएर धोय लेल

ओ ओ चारि सएसँ तऽ की होइवला छै चाहो नहि चलै छै ओ ओ आ इएह इएह दिल्ली आ दिल्लीसभके नेता तीन हजारके दै छै आ अपनासभके बिहारके किछु नहि दै छै नहि दै छै एहन एहन ठण्डी एहन ठण्डी छै एकटा सरकार कम्बलो नहि बँटै छै ओ हँ एगो कम्बलो नहि दै छै जे लोकके जान बचेतै नहि हँ बड्ड ठण्डी पड़ै छै हँ बैसल छी से लगै छै कल्ला ऐँठै छै हँ कल्ला ऐँठै छै लगै छै पीठमे जेना गलबै छै हँ हँ दू बेर चाय पिलहुँ ताहिसँ की हैत लगैए की केनादन मन घूमै छै ओ हँ आइ हँ आइयो भगवान नहि लगैए उगता हँ हँ आइयो लगैए भगवान नहि दर्शन रौद देता तऽ अहिना ठण्ढीसँ आओर हालत खराब ओ हँ हँ